डाँ ए पी जे अब्दूल कलाम किंग्स ऑफ फायर बरोवपी अरूण तिवारी हो हांवें बूक वाचपाक स्टार्ट केल्लो तेन्ना म्हाका मात्तूय आवडोंक नासलो ते खातीर थोड्या दिसांनी हांवें परत स्टार्ट केलो तेन्ना म्हाका इल्लो इल्लोसो इंट्रेस्ट आयलो आनी मागीर म्हाका कळ्ळें ताणें आपलें स्वप्न साकार करपाक कितली मेहनत केल्ली ती मागीर हांवें थोडे दिसांनी हो खूब बूक वाचून काडलो आनी म्हाका इतलें आवडलो की तेणी तातून त्या बुकान दिला की आपलें स्वप्न साकार करपा कातीर कितली मेहनत करपाक जाय ती